हमरासभके भेल अथी होइत छै हमरसभके बेटी पुतोहु मूड़न होइत छै मूड़नमे होइत छै तऽ कपड़ा लत्तासभ पहिरलक उपनयन भेल तऽ पहिरलक कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सभ देखलक सुनलक हमरासभके भोज भात भेल सभ देखलक सुनलक बेटी पुतोहु सभ गहना गुड़िया सभ पहिरलक ओढ़लक सभ देखलक अपन मूड़न भेल उपनयन भेल विवाह भेल ईसभमे बेटी पुतोहु सभ पहिरलक कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सभ देखैए सुनैए बढ़िआँसँ सभ रहैए भोज भात भेल हमरा सभमे इएहसभ होइत छै मूड़न भेल उपनयन भेल बेटी पुतोहु सभ गहना गुड़िया पएरमे पहिरलक टीका बाली नथिया झुमका इएहसभ पहिरै जाइत छै मूड़न उपनयनमे सभ गहना पहिरलक डरकस पहिरलक पायल पहिरलक बिछिया पहिरलक सभ गहना गुड़िया सभ पहिरलक बुझलियै सभ चीज पहिरै ओढ़ै जाइत छै